बर' रावआथ' गोबां बाथ्रा खोन्दोब दं जेरै गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो बे जाबाय माखासे मोनि बुस्थुफोरखौ एबा जाथ'यै खामानिफोरखौ सानग्रोनानै जेरै मोफौखौनो हमदो जेरै मोफौखौ मोनागारा हायाव बाहागो रानबाय बे बाहागोखौ राननानै नाथाय बाहागो रानखांनायनि उनाव बे मोफौखौ गावनो नागिरोब्ला मोफौआ बारनानै थांबाय थिक बेबायदिनो जोङो जेरै माबा मोनसे बिफां हमनानै लादो जेरै बे मोनसे बिफाङा गोरलैयाव गायनानै बे बिफांखौ देरैनि सिगां माखासे बे बिफांखौ देरनानै फाननानै फिसाज्लानो बाइक बायगोन बायदिसिना बायगोन होननानै सिमां साननानै लाखानाय जेरै बे एम्फौआ बे बिफाङा दसे समनि गेजेराव एबा दान मोननै मोनथामनि गेजेराव एसे फिसायावनो एम्फौ सुनानै जेरै थेरैनो जेरैहाय बाहागो रानखानानै जेरै फिथाइखौ मोननो हायादि जेरै गोसोआव साननानै लाखानानै नै बे बिफां गायनायजों आङो उमुक बायगोन होननानै जेरै बे जाफुङासै जेरै मासे फिसा दाउ फिसिनानै बेखौ देरनानै जोंहा उमुक जागोन माबा उमुकजों जागोन सबायजों जागोन अन्दलाजों जागोन बिदि बाहागो रानखानानै उनाव बे दाउलाखौ देरजासिम फिसिनाय समाव नोंसोर सैमा अरथारनानै गालांजाबाय जेरैहाय मोनजायासै बिदि जायो बिदिनो जेरै मोनजायाखै बाहागो रानखानाय जेरै बायदिसिना मोनै बुस्थुखौबो बाहागो राननानै दोनखानाय जेरै जाफुङैखौ बुंनाय जायो